स्थानीय सरकार आओर हुनक सड़क निर्माण प्रक्रिया अत्यधिक लाभदायी भेल अछि ओ एक दोसराक जोड़य य आओर व्यापार व्यवस्था एहिसँ सुगम भेलए सङ्गे सङ्ग अस्पताल आ की इसकुल कॉलेज एकर सभके जे आवगमनके सुविधा छलै छै से अहिसँ बढ़ि गेलेया आ हम एहि सरकारक सभसे महत्ती योजना हम एकरे मानि रहल छी सड़क निर्माण योजना कारण आइ यदि सड़क नहि तऽ अहाँके हमर बच्चा कहे छै जे दूर दराजमे पढैया आब ओ होस्टलक व्यवस्था नहि छै डेराक व्यवस्था नहि छै हमरा घर सँ ओकरा लऽ जेबाक अछि पैंतालीसे मिनटक रास्ता छै ठीक छै आइ पैंतालीस मिनट जे पूर्वक तीन घण्टा आइ पैंतालीस मिनट भऽ गेलैय सड़क निर्माणक कारण हॉस्पीटल मे इमरजेंसी भऽ गेल आओर सड़क दुआरे डॉक्टर नहि अबै छलए हमरासभक इलाकामे आइ ओ सुगम अछि